पंद्रहं अगस्त उणिवीह सौ सतेतालीह पंजुवीह जुलाइ उणिवीह सौ अठहतरि नव सेप्टेम्बर उणिवीह सौ ॿाहतरि पंजुवीह मार्च उणिवीह सौ सतानवे छवीह अप्रेल उणिवीह सौ नवे